हलो

हा हा ॿुधायो ज़रूर ज़रूर मिलंदो न लोन जो अमाउन्ट घणो हूंदो लोन जो अमाऊंट घणो आहे पंज लख ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे असां खे ॿुधी हीअ बेहद ख़ुशी थी थिए त तव्हां पंहिंजो बिज़निस चालू था कयो ऐं गौरमेंट ऑफ महाराष्ट्रा ॾाढियूं सुठियूं फैसिलिटियूं बि ॾिए थी रीफेस पावर पंहिंजी फैकट्रीअ लाइ लेटर जल्दी निकरी सघंदो आहे ऐं बैंक जे तरिफ़ां मां तव्हां खे ॿुधायां थो त तव्हां खे पंज लख लोन मिलंदो जीअं त बैंक गौरमेंट ऑफ महाराष्ट्रा बि जल्दी में जल्दी प्रोसीजर हाणे ॾाढो घटि कयो आहे घटि तव्हां जा कागज़ लॻंदा अॻे वांगुर न बीहणो पवंदो जीअं तव्हां पंहिंजूं पंहिंजो फैक्ट्री लैटर पंहिंजो बजटु ऐं पंहिंजो सॼो बैंक अकाउंट तव्हां जो पहिरीं कहिड़ी बैंक में आहे

हा हा तव्हां जो हिन खां पहिरियों इंडियन बैंक में कोई लोन त न वरितल आहे न छाकाण त तव्हां हाणे बैंक ऑफ महाराष्ट्रा में अचण था चाहियो हा त बैंक ऑफ महाराष्ट्रा में तव्हां खे जल्द में जल्द लोन मिलंदो तव्हां खे पंहिंजो लाइट बिल खणी अचणो आहे पंहिंजो आधार कार्ड खणी अचणो अथव पैन कार्ड खणी अचणो अथव पंहिंजी इंडियन बैंक जी अॻिली बैंक स्टेटमेंट छहें महिने जी खणी अचणी आहे जीअं त असां सभु इहे चेक कंदासीं ऐं तव्हां जी फैक्ट्रीअ ते असां विज़िट कंदासीं तव्हां जी मशीनरी अहिड़ो सभु ॾिसंदासीं ऐं तंहिं खां पोइ तव्हां खे पंद्रंहनि ॾींहंनि जे अन्दर असां लोन सैंकशन कंदासि छाकाण त गौरमेंट हिन टाइम ते ॾाढो सुठो वापारियुन खे ऐं सभिनी खे वधाइण लाइ लोन ॾिए थी त तव्हां उन जो फ़ाइदो वठो असां तव्हां खे सॼी मदद कंदासीं हिन सॼे जेको बि तव्हां खे लोन मिलंदो उन लाइ ऐं तव्हां खे किश्त महिने सर महिने भरिणी पवंदी उन लाइ सिर्फ़ हिकु गैरेंटर लॻंदो जेको तव्हां खे वठी अचणो आहे ऐं उन जो आधार कार्ड ऐं पैन कार्ड बि लॻंदव हा असां वेठा ई इन लाइ आहियूं जीअं तव्हां खे सहूलियत थियन वापारियुन खे ऐं वापारियुन जो बिज़निस वधे ऐं सभु ख़ुशहाल रहन ठीक आहे न भाउ हा हा हा हा हा असां तव्हां खे वक़्तु ब वक़्तु सॼी ॿुधाईंदासीं असां जो प्रोग्राम कीअं आहे तव्हां टच में रहो सभु पहिरियों तव्हां बैंक में अची ब्रांच में अची विज़िट कजो

जी जी तव्हां अचो बैंक में सुभाणे सूमर आहे ब्रांच चालू थींदी ऐं तव्हां अचो हा हा जी जी